मेरे द्वारा ली गई दूसरी वस्तु बेडशीट जोकि पलंग पे बिछाने की चादर है वो मैंने पास के मार्केट से ली थी और वो थोड़ी मुझे महंगी भी मिली थी उसका मूल्य भी ज़्यादा था और वो चादर बेकार निकली मैंने जब उसको बिछाया तो वो अच्छी नहीं दिख रही थी उसका रंग भी अच्छा नहीं दिख रहा था लेकिन वो लेते समय अच्छी दिख रही थी साथ ही मे मैंने उसे बिछाया और एक दो बार उपयोग करने के बाद उसे धोया और उसका कलर भी और रंग भी निकाल रहा था इसी के साथ वो उसका कपड़ा भी खराब हो गया उसका कपड़ा भी बहुत खराब था क्योंकि उसके धागे खींच रहे थे और उसका कलर भी निकल रहा था जिससे उसे सभी ने नापसंद किया और इससे मेरा समय भी व्यर्थ गया मेरा पैसा भी व्यर्थ गया और मुझे सुनने के लिए भी मिला क्योंकि सभी लोग उस चादर को नापसंद कर रहे थे और उसकी बुराई कर रहे थे और वो दुकान से में बोलूँगा कि आप वाली चादर न खरीदे वो बेडशीट काफ़ी खराब थी उसका कपड़ा भी काफ़ी खराब था उसका रंग भी निकल रहा था और उसकी बनावट भी अच्छी नही है और आप अगर उसे देखें तो वो उसका पैसा भी व्यर्थ जाएगा इस चादर को लेकर मेरा अनुभव बहुत ही खराब रहा